नमस्कार यह बाल कटवाने हैं आज नहीं दाढ़ी बाल दोनों हैं घंटे भर में आ रहा मैं सब कुछ है सर लिओ तो है ही जी मैं अभी सायकिल से आ रहा हूँ थोड़ा सा

यह महराज गंज के पास है नहीं अभी आ रहा हूँ चलिए तो इसी बीच में हम आएँगे चलिए संडे को नहीं आएँगे सोमवार को आएँगे

नहीं हम आ जाएँगे टाइम से नहीं मेरा ही है नहीं फिलहाल नहीं हैं मैँ ही आ रहा हाँ देखा है हाँ बताएँगे मे को पर आएँगे तो दो तीन घंटा लग जाएगा

मसाज की जाए नहीं बहुत दूर से आए चलिए ठीक है तभी तो आ रहे हैं